हाँ जी बोलो अच्छा मिल जाएगी सर आपको किस तरह का प्लॉट चाहिए

अच्छा वातावरण अच्छा होना चाहिए उसके आसपास

मिल जाएगी

आपको आपको कैसी प्लॉट मतलब कितने बाय कितने का प्लॉट चाहिए आप बताओ हमारे पास अभी प्लॉट उपलब्ध है जी मिल जाएगी अपका देख लो एक लाख वर्ग फीट के हिसाब से चल रहा है यहाँ पर हाँ बिल्कुल आपने बताया था उससे भी अच्छी लोकेशन है आप टेन परसेंट जमा करा दो आ जाओ देखने

हाँ जी

आप आ जाओ बरेली

हाँ हाँ